टैक्नोलॉजी टीवी इंटरनेट असां वॾनि लाइ हिन लाइ फ़ाइदेमंद रही आहे छोकी हुननि जे जमाने में टैक्नोलॉजी घटि हूंदी हुई ऐं टीवी बि घटि हूंदी हुइयूं उहो बिना टैक्नोलॉजी अॻियां कमु कंदा हुआ बिना टैक्नोलॉजी हलंदा हुआ पंहिंजे दीमाग़ु सां वधीक हलंदा हुआ ऐं जीअं जीअं जीअं जीअं जमानो नयो वधे पियो पीड़ियूं वधनि पियूं ओतिरो नयो जमानो अचे पियो ऐं टैक्नोलॉजी वधनि पियूं टीवी वधनि पियूं न त पहिरींअ जमाने में असां जा वॾा नंढी टीवी खणी करे सभु हिक हिकिड़ी टीवी में ई सभु ॾिसंदा हुआ ऐं अॼु जे जमाने में टीवी बि अलॻि अलॻि तरह जो निकरन पियूं त असांजे वॾनि लाइ टीवीअ असांजे वॾनि लाइ टैक्नोलॉजी टीवी हिन करे फ़ाइदेमंद आहे छोकी जीअं जीअं उन्हनि जो बुडापो अचे पियो हूअं हूअं टैक्नोलोजी वधे पई त हुननि लाइ फ़ाइदेमंद आहे छोकी उन्हनि जे जमाने में एतिरी टैक्नोलॉजी कोन्ह हूंदी हुई जेतिरी ए जेतिरी हिन जमाने में आहे त जीअं जीअं जीअं जीअं जीअं जमानो वधंदो ओतिरो ओतिरो टीवी वधंदियूं टैक्नोलॉजी वधंदियूं त असांजे वॾनि लाइ फ़ाइदेमंद रहंदियूं पोइ पंहिंजे लाइ पोइ पाण अॻिया वधंदा जेकी पंहिंजी पीढ़ीनि लाइ बि फ़ाइदेमंद रहंदियूं पंहिंजे वॾनि लाइ बि फ़ाइदेमंद हा न त पहिरीं जमाने में पंहिंजा वॾा पग बिना टैक्नोलॉजीअ हलंदा हुआ सभु बिना टैक्नोलॉजी अॻियां कमु कंदा हुआ ऐं पहिरीअ जमाने में पंहिंजे वॾनि जे जमाने में टीवीअ एतिरी कोन्ह हूंदी हुइयूं हिकिड़ी टीवी में ई हिकिड़ी टीवी में ही हूअ गुज़ारो कंदा हुआ ऐं अॼु जे जमाने में जीअं जीअं पंहिंजा वॾा पंहिंजे वॾनि जी उमिरि वधे पई हूअं हूअं अॻियां टैक्नोलॉजी वधे पई ऐं जीअं जीअं नई नई पीढ़ी अचे पई पंहिंजे टैक्नोलॉजी वधे पई त असांजे चएण जे चएण जो मतिलब हीअं आहे की जीअं जीअं असांजा वॾा अॻियां वधनि पिया त उन्हनि जे लाइ टैक्नोलॉजी ऐं टीवी फ़ाइदेमंद रहियूं आहिनि